हा असांजे उत्तर प्रदेश जी कलाऊं बि प्रमुख आहिनि शैलियूं बि अलॻि अलॻि आहिनि हिते उत्तर प्रदेश में असांजे जीअं आहे बनारस आहे पूर्वांचल आहे त हुतां जा फेमस आए जीअं बाटी चोखो थियो लिटी चोखो हुतां जो फेमस आहे औरि डांस आहे बनारसी साड़ियूं फेमस आहिनि हुतां जूं औरि हिते असां यूपीअ में अची हेॾे अची वञो बुंदेलखंड में त बुंदेलखंड में बि इलाही सुठो आहे उन जा बुंदेलखंडी ॻाल्हाइणु सुठो आहे हितां जो राई डांस फेमस आहे बुंदेलखंड जो खादो पीतो बि आहे तमामु सुठो आहे हिते हिते असांजी कचौड़ी ऐं भाॼी इलाही सुठी मिलंदियूं आहिनि बुंदेलखंड में असांजे बुंदेलखंड में तमामु शयूं सुठियूं सुठियूं आहिनि उत्तर प्रदेश में बि तमाम सुठी आगरे आहे त आगरे में ताज महल पेठो वगैरा सुठो आहे आगरे जी कला जेका आहे ॾिसण जी ताजमहल जी जेका कलाकृति आहे इहा बि तमामु सुठी आए ॾिसणु लाइक़ु आहे असांजे उत्तर प्रदेश में तमामु शयूं सुठियूं सुठियूं आहिनि जेके असांखे पंहिंजो मशहूर थी कनि पियूं उत्तर प्रदेश खे ॾिसण जे कारण घुमण जे कारणु